हमारे जो क्षेत्र में है जो गौरमेंट चिकित्सालय है क्योंकि वहाँ मुफ़्त में इलाज होता है और मुफ़्त में दवाईयाँ मिलती हैं इसलिए वहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ रहती है क्योंकि बाकी सब आते हैं अगर मुफ़्त में दवाईयाँ मिलेंगी तो वहाँ भीड़ तो होगी ही काफ़ी दूर दूर जगह से भी लोग वहाँ आ जाते हैं और एक बात ये है कि गोवरमेंट जो चिकित्सालय होती हैं जो सरकारी चिकित्सालय होते हैं वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और एक वहाँ पे जो है वेंटीलेटर होता है बड़ा होता है क्योंकि गवरमेंट हॉस्पिटल वहाँ वेंटीलेटर होता है वेंटीलेटर सुविधा की वजह से वहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा पेसेंट रहते हैं काफ़ी मात्रा में पेसेंट रहते हैं इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा दुविधा होता है वहाँ पे जाने में हम लोगों को आसानी नहीं होती जाने में क्यूँकि पेसेंट ज़्यादा होते हैं इसी के कारण हम लोगों को जो रोगी है वो बहुत ज़्यादा उसका रोग तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसे इलाज की सख्त ज़रूरत होती है तो सडेनली वहाँ वैसे इलाज नहीं मिल पाता है इस तरीके से हम लोग को बहुत ही लंबा प्रतीक्षा करना पड़ता है इलाज के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूर अस्पताल है इस इसी सब सुविधा इसी सब का हम लोग को जो है अस्पतालों मैं चुनौतियाँ करना पड़ता है